आज की युवा पीढी संस्कृत को पूरी तरह से पालन नहीं कर पाती है और हमारे संस्कृति मूल्यों की पकड़ कमजोर होने के कारण उन्हें ठीक तरह से समझा या समझ नहीं समझा नहीं पाते इस और समझ नहीं पाते वो अगर उन्हें कुछ भी बताने जाते हैं तो वो उन्हें पुरानी और ओल्ड चीज़ें देखकर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन आज भी कुछ पीढ़ियाँ ऐसी है और नई पीढ़ियाँ ऐसी हैं कि उन्हें उन चीज़ों में रुची रखती है उनमें सकारात्मता देखती हैं और नई नई चीज़ें दिखती हैं उन्हें कुछ अलग चीज़ें करना होता है बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जहाँ पर आज भी पुरानी चीज़ों को ज़्यादा महत्त्व दिया जाता है और उन्हें ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है और वो ये पीढ़ी उसका विशेषकर ध्यान रखती हैं जो कुछ पीढ़ियाँ नहीं रखती